आ मानवकऽ लेल ई तकनीक जे छै ओकर अनुप्रयोग जे छै ओ बहुत जे छै ओकर बहुत महत्वतता छै ओकर अध्ययन जेकि जेकरासँ कि पढ़य लिखयकऽ क्षेत्रमऽ आ अध्ययनबला क्षेत्रमऽ बहुत जादा महत्वपूर्ण छै जेनाकि हम जे छै घऽ ऑनलाइन लर्निङ्ग जे छै ई बुक छै बहुत तकनीक छै जेकरासँ कि घर पर बैठिकऽ लोक पढ़ि पाबैत छै जेना कोविड जब अयले तऽ कोरोना वायरसकऽ टाइम पर सभकुछ जे छै ऑनलाइन होलय तब स्कूलसभ जब बन्द होइ गेलय तब बच्चासभकऽ पढ़यकऽ लिअ कोइ उपाय नहि रहय तब जे छै ऑनलाइन लर्निङ्ग एलय आओर ई चीज बहुत हैल्प करलकै हऽ पढ़ाइ लिखाइमऽ अध्ययनकऽ क्षेत्रमऽ ई बहुत बड़ा ए छियै ई तकनीक बहुत महत्वपूर्ण छै जेनाकि बच्चासभ जे छै आब कुछ भी अपना समयकऽ अनुसार पढ़ पारैत छै जेना पहिले रहय कि इस्कूल जेतय टीचर शिक्षक मिलतय तभी शिक्षकसँ ही पुछतय लेकिन जेना पढ़ते पढ़ते कोनो अथी मनमऽ एलय कि जे ई चीज जे कोनो समझमऽ नहि एलय तऽ ओ ऑनलाइन पढ़ सकैत छै ओ चीजकऽ तकनीककऽ यूजसँ ओ चीज करऽ पारैत छै तऽ ई बहुत बढ़िआँ चीज छियै एकरामऽ ई नहि रहलय कि हँ मतलब टीचर एतय शिक्षक एतय तऽ ओकरेसँ पुछबय तऽ तभी हम आगे पढ़े पड़बय तऽ ओ जे टाइमपर जे समयपर हमरा दिक्कत भेलय हम उसी टाइमपर पढ़िकऽ हमरा फेरसँ ओ करऽ पारैत छियै आगे बढ़ऽ पारैत छियै ओ तऽ ओ चीज भै गेलय ई समयकऽ जे छै ओ बचबैत छै तऽ ई चीज भी छै बहुत सारा एकर छै आ ई छै तकनीककऽ जे छै अलग ही महत्वपूर्णता छै समाजमऽ अध्ययनकऽ फील्डमऽ अध्ययनकऽ क्षेत्रमऽ तऽ बहुत जादा ही छै ई बहुत जादा महत्वपूर्ण छै जेनाकि बच्चा सभजे छै आजकल बहुत जादा इस्कूल्स वगैरह नहि नहि जाइ पारैत छै कोनो कुछ भी कारण रहय तऽ ओ ऑनलाइन पढ़ि सकैत छै बहुत चीज एहनो छै कि जे मतलब फ्रीमऽ उपलब्ध होइत छै ऑनलाइन ही जे बहुत सारा तकनीक छै बहुत सारा आ ऐपसभ छै जेकि फ्रीमऽ बच्चा सभके पढ़बैत छै अध्ययन करबाबैत छै तऽ ओ चीज जे छै ओकरा मदद करैत छै तऽ यही बात छै कि ओ उस फील्डमऽ जब जे छै जे बच्चा आर्थिक भी कमजोर छै ओ ट्यूशन्स नहि लै पारैत छै कोचिङ्ग नहि जाइ पारैत छै तऽ ओ उस चीजकऽ पढ़ै सकैत छै फ्रीमऽ ही उपलब्ध छै तऽ ओ ओ चीजकऽ पढ़िकऽ बढ़िआँ करय पड़ैत छै जीवनमऽ